हँ हैलो हँ हैलो हँ बोलियौ हँ हम तऽ साइकिल ठीके देने छलहुँ अहाँके हम तऽ ठीक देलहुँ अब अहाँ वहाँ लऽ जाके की करलियै अहाँ नहि जानबै हम तऽ ठीके ने देलहुँ अहाँके सामने हम देखाके देलहुँ ने साइकिल हम तऽ कुछ नहि करलहुँ साइकिलके अहाँके तऽ हम साइकिल ठीके ने देलहुँ अहाँ वहाँ जाके की कयलियै की नहि कयलियै अहाँ जानबै ने अहाँ की करलियै हम तऽ नहि जानबै ने हम तऽ यहाँ अहाँके सामनेमे देखाके देलहुँ ने हमर सब पार्ट पुर्जा सब सही छै अब अहाँके गलती भेल ने अहाँ की कयलियै साइकिल की नहि करलियै हम तऽ ठीक देलहुँ ने अहाँके गलती अइ ने अहाँ केहन अहाँ लेलियै हँ हम तऽ देखाके देलहुँ ने अब हमरा अइमे हमर की गलती हम साइकिलमे घुसि थोड़े ने जेबै हम तऽ साइकिल ठीके देलहुँ ने हम हमे किछु निकालि तऽ नहि लेलहुँ अब वही छलै हँ तऽ ओइमे हमर की गलती छै अहाँ आबू हमरा यहाँ हम ठीक कऽ के देखै छी की भऽ गेल हँ अइयौ अहाँ हमरा यहाँ हम देखै छी लेकिन हम किछु नहि करलहुँ अइमे ठीक छै आबू

हैलो हँ हँ तऽ अहाँ की तब की सोचियै बोलिओ हमे तऽ ठीके देलहुँ ने अहाँके साइकिल हैलो हँ अहाँ अपन सर्विस तविस कराके ठीक करियौ जे करैके अइ हम तऽ अहाँके ठीके साइकिल देलहुँ ने ठीक छै अहाँ सर्विस सेंटरमे आबिके साइकिल देखा लू हम फोन रखै छी ठीक छै